आमी घरा कडेन शीत करता कडी पालक भाजी करता केन्ना मिक्स भाजी वालपापडी भाजी करता चिटकी भेंडेय करता वांयगें गोबीची भाजी करता बिटरूटा भाजी करता कॅबेजी भाजी तांबडी भाजी मुळ्या भाजी दुदी दाळ सांबार पुलाव रोस नुस्तें फ्राय करता चिकनाची शाकोती करता